मैंने अभी बीस दिन पहले एक डव का कंडिसनर ख़रीदा था तो डव का कंडिसनर हालाँकि इतना महंगा नहीं था लेकिन ख़रीदा मैंने एक या दो बार यूज़ किया मेरे बाल सारे ख़राब हो गए थे एकदम ज़्यादा से ज़्यादा बाल झड़ने भी स्टार्ट हो गए और बहुत रूखे भी हो गए बाल तो यह मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा पैसों की बात करें तो कुछ नहीं लेकिन मेरे बालों का बहुत नुकसान हुआ तो यह मेरा बहोत ही निगेटिव एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ भी चीज़ें पहले टेस्ट करें फिर यूज़ करे ख़ास करके जब बालो की या स्कीन की हो तो ताकि अपन को इसका भारी नुकसान न हो इसकी कीमत न चुकानी पड़े तो यह मेरा बहुत बहुत निगेटिव एक्सपीरियंस है कंडिसनर का